हमरा गीत गयबाक सौख अछि मुण्डन उपनयन परिछन अऽ महादेबक गीत भगबती के गीत अगर महादेबक पूजा भेल तऽ ओहिमे हमसभ महादेबके नचारी झुमि झुमि कऽ गबै छियै खास कऽ भगबती के गीत मे हमरा सभसँ अधिक रुचि अछि भगबती के गीत गाबऽ मे ओना बेटीक बिबाह चौमासा बरमासा बटगबनी सभ गीत हमसभ गबै छी